अॻे महीने मां ॾह बुक ऑडर कया हुआ सिन्धीअ में अरेबिक में एन सी पी सी एल मां पर उन्हनि किताबनि मां कुझु किताब सचल सरमस्त सामआ जे सलोकनि जा हुआ पर उन्हनि किताबनि मां कुझु पना फाटल निकिता आहिनि उबिता प्रिंट कयलु आहिनि ऐं कुझु पना ग़ुम आहिनि तव्हां मां उन्हनि खे फ़ोन कई कम्पलेंन कई पर उहो समिझी न पिया सघनि मुंहिंजी ॻाल्हि इन करे मां उहे किताब हाणे वापसि करे छॾीन्दमि मूंखे हाणे उहे सम्झि में नथां अचनि ऐं बाकी जेका किताब हुआ उन्हनि जा बि इहे ई हाल आहिनि ॾाढा पना झूना थी विया आहिनि टर्न थी कयां मां बदिलायां थी पनों त फाटनि था पिया महिरबानी करे मुंहिंजी इहा ॻाल्हि समिझो इहे किताब कॾहिं ना घुराइजो